हाँ दीदी आपको पता है होशंगाबाद ना रियल में पहले से ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है होशंगाबाद पहले मतलब ऐसे ही था बिल्कुल लोकल सिटी जैसे अब तो होशंगाबाद में मतलब पहले कच्ची रोडें थीं अब तो पक्की रोडें हो गई हैं पुल बन गए हैं ब्रिज वगैरह भी बन गए हैं आने जाने में कोई दिक्कत ही नहीं होती कहीं भी अपने इधर तो क्या है कि जैसे कि कोई दो चार वाहन निकलते हैं और ट्रैफिक लग जाता है होशंगाबाद में तो दो से तीन रोडें बन गई हैं कहीं भी आना जाना रहता है तो अच्छे से वाहन भी निकल जाते हैं पैदल भी चलने के लिए अलग जगह बना दिए हैं कोई दिक्कत नहीं है ब्रिज बन गया है अब तो नया और पुल भी बहुत अच्छा बड़ा बन गया है और एजुकेशन भी है तो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है वहां की मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए नए इस्कूल भी बहुत ज़्यादा बन गए हैं प्राइवेट सरकारी बड़े बड़े वहां पर बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ाया जाता है रेगुलर जाते हैं वहां के बच्चे वहां का एजुकेशन सिस्टम मतलब वहां की जो टीचर्स हैं ना बच्चों को बहुत डिसिप्लिन से पढ़ाते हैं उनका जो डिसिप्लेन है पढ़ाने का तरीका है नई नई स्किल्स सिखाना नई नई एक्टिविटी के बारे मैं उनको बताते हैं और हॉस्पिटल वगैरह भी हैं तो वहां पे बहुत ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान रखते हैं वो लोग पेशेंट वगैरह आते हैं उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रीट करते है बहुत अच्छे से क्या बताऊँ होशंगाबाद में वहां मतलब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी हो ना तो कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती जो बच्चे रहते हैं होशंगाबाद में मतलब मेरी फ्रेंड वगैरह भी रहती हैं उनसे पूछो तो वो किसी भी अभी वो एक आई ऐ एस की तैयारी कर रही है तो वहां के जो सर हैं उसको बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं हर एक टापिक को क्लियर करते हैं और अभी कुछ दिन पहले मतलब वहां एक हास्पिटल है वहां पे हम गए थे तो वहां के जो डाक्टर्स रहते हैं पेशेंट के साथ बहुत ज़्यादा बिहेवियर उनका बहुत ज़्यादा नेचुरल है बहुत अच्छे से बात करते हैं समझाते हैं किसी तरह की टेंशन नहीं देते हैं उनको और कोरोना के टाइम पे भी बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो गई थीं तो उनका भी बहुत ज़्यादा अच्छे से उन्होंने ध्यान दिया और होशंगाबाद में घूमने की भी बहुत सारी जगहें हैं जैसे कि हम जाना चाहें ना तो पचमढ़ी पार्क गार्डन मंदिर मंदिर कहीं भी जा सकते हैं घूमने में मनोरंजन के लिए भी बहुत सारी जगहें हैं अभी मतलब फिलहाल में जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले में ना पचमढ़ी की खूबसूरत घाटियाँ और जंगल के बीच चोरागढ़ मंदिर और पचमढ़ी की सबसे अच्छी प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है ना पचमढ़ी का मंदिर है पचमढ़ी में ना जटाशंकर का टेम्पल भी है और वो देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है ऊँची ऊँची घाटियाँ हैं होशंगाबाद ज़िले के पास में एक बालाजी का मंदिर भी है वहां पे दादा जी हैं उनकी सब लोग बहुत ज़्यादा पूजा करते है और उनको मानते भी हैं हम लोग भी वहां पर जाते हैं नर्मदापुरम में है ना महाशिवरात्रि पर्व जो रहता है वहां पे देश भर के लोग आते हैं वहां पे बहुत मतलब खुशी में खुशी से काम करते हैं उल्लास मनाते हैं वहां पे बहुत से लोग से भक्त रहते हैं और वो भगवान शिव पर दूध चढ़ाने के बजाय ना सिन्दूर चढ़ाते हैं इसलिए इस जगह का नाम भी ना तिलक सिन्दूर पड़ गया और होशंगाबाद के पहले से मतलब उनका जो होशंगाबाद का इतिहास है ना जो पुराना था बहुत ज़्यादा विकसित हो गया है होशंगाबाद जिले में नई नई चीज़ें घूमने की भी नई नई जगहें हैं कहीं भी अगर कोई भी सामान वगैरह भी खरीदना हो तो उनकी अलग जगह हैं मंदिर वगैरह भी बहुत सारे हैं वहां पे नई नई नई नई जगह पे जाना हो तो कोई ट्रेफिक भी नहीं रहता है किसी को कहीं अगर रहना भी है तो रहने की व्यवस्थाएँ भी वहां पर पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और वहां के लोगों का व्यवहार भी अच्छा है सब लोग अपने काम पे ध्यान देते हैं और मतलब वहां की जो दुकानें है वो हर चीज़ की अलग अलग साइड पे दुकानें रहती हैं और जो होशंगाबाद का जो नाम है ना वो भी वहां के जो होशंगाबाद की जो सुल्तान होशंग गोरी हैं उनके उस पे दिया गया है गोरी लाइन के मालवा के एक दूसरे राजा थे जिन्होंने इस पे विजय प्राप्त की थी और जो राजा थे उन्होंने वहां के जो जी है वहां पर भी उन्होंने उसका बहुत ज़्यादा योगदान दिया जी हैं वहां पे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं जो कि अमरकंटक से निकली हैं तो वो होशंगाबाद से निकल के जाती हैं वहां की जो सीढियाँ वगैरह हैं उनपे भी बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई हैं पहले से और जो अभी अपने यहाँ अपने जो जिले की जो मुख्यमंत्री है अपने देश के मोहन यादव उन्होंने भी उसमें बहुत ज़्यादा योगदान दिया है उनका उन्होंने वहां पे आके भाषण दिए अपने विचार प्रकट किए हैं मतलब होशंगाबाद अपनी जो लोकल सिटी से तो अच्छा है ज़िला है वो अपना